हमर दौड़ैके जे स्थान अछि पसन्दीदा स्थान से फील्ड अछि किआ तऽ फिल्डमे जखन दौड़ै लगै छी तऽ कोनो खतरा महसूस नहि होइया अगर कोनो रोड पर दौड़ै लए जायब सड़क पर तऽ ओतौ खतरा रहै छै दौड़ैमे तऽ हम फिल्डमे दौड़ैके प्रयास करै छी दौड़ै छी आओर हमरा गाममे दू टा अहाँके फील्ड अछि एगो हाइ इसकुलके फील्ड अछि एगो कॉलेजके फील्ड अछि तऽ हाइ इसकुलके फील्ड कनि छोट अछि जबकि कॉलेजके फील्ड कनि पैघ अछि तऽ कॉलेजके फिल्डमे दौड़ैमे हमरा बढ़िऑं लगैया किआकि ओ पैघो छै आओर फ्री जगह बुझाइया आओर ओतौ शान्ति सेहो छै आओर हम अकेले दौड़ै सऽ बेसी जँ हमरा सँगे कोनो दोस्त जाय दौड़ैले तऽ नीक लगैया तऽ हमर दोस्त सभ छथि जिनका सँगे हम दौड़ै छी आओर एक दोसर सऽ हँसी मजाक करैत ओतौ पहुँचै छी दौड़ै छी बढ़िऑं से दौड़ै छी आओर दौड़ला से स्वास्थ्य सेहो बढ़िऑं रहै छै आओर पूरा शरीरक ओहिमे अहाँके अभ्यास एक्सरसाइज भऽ जाइ छै ताहि दुआरे दौड़नाइ हमरा बहुत पसन्द अछि आओर एक आदमी अकेलेमे तऽ कनि अहाँके अथियौ लगैत रहै छै लेकिन दू आदमी या तीन आदमी या ओहि सऽ बेसी आदमी सँ दौड़लहुँ तऽ नीक लगै छै सभ एक सँगे दौड़ि रहल छी एक दोसर सऽ कदम सऽ कदम मिलाकऽ दौड़ि रहल छी ओ बढ़िऑं लगै छै आ अकेलेके अपेक्षा जँ कोइ सँगे भऽ जाइत तऽ ओ बढ़िऑं रहै छै आओर बेसी काल हम दोस्ते सँगे दौड़ै छी कोइ नहि कोइ दोस्त जरूर मिल जाइ छथि जे हमरा सँगे दौड़ैले चलै छथि आओर ई हमर एगो समझियौ कि रूटीन अछि डेलीके जे दौड़ैले जाइ छी